दा जोङो फटक खेबनायनि उनाव बर'माहारिया जोंनो जौगानायनि थाखाय मोजां मोजां दख'ना गाननानै गामसा गाननानै आर'नाय जि लानानै जोङो फटकखौ खेबजायो बिदि मोजां मोजां सायसनि दख'ना लांगा गाननानै फटक खेबजायोब्ला जोंनि माहारिया बेसेबा समायो बिथिं गाननाय गामसाफोराबो जोङो मोजां मोजां दानान आखायजों दानानै गाननांगौ बेसेबा समायना आर'नाय दानानै गोदोनायाव लानानै फटक साफाय जायोब्ला जोंनि बर'माहारिखौ बेसेबा समायना नुयो आरो हिनजाव माहारिखौबो लांगा दख'ना गाननानै आर'नाय जि लानानै मेव बायदि मैया आगर दाना लानानै फटक थिखां जायोब्ला जोंनि बर'माहारि हिनजावफोरखौ बेसेबा समायना नुयो बिदिनो जोङो बायदिसिना जि दानानै होननानै बुहुमाव जोंनि बर'माहारिया बेसेबा जौगानाय नुनो मोनो फटक खेबनानै जोङो गावनि समायनाय महरखौ महरखौ जोङो बेसेबा समायना फोसावनो हायो नुजाथिनो हायो सिनेमाफोर बायदि गाननानै बेसेबा मोजां महरखौ देखायनो हायो बिदिनो जोङो गावनि माहारिखौ गाननाय जोमनाय देलायनायजों लोगोसे बि बर' दख'ना लांगा दख'नाजों आगर फालि दानानै गाननानै फटक थिखां जायो बिसेबा समायना नुयो बिदिनो हौवा माहारिखौबो गामसा आर'नाय जि आर'नाय गामसा गाननानै फटक थिखां जाबोला बेसेबा समायना नुयो